हांजी हांजी बताइये नमस्कार जी कौन बात कर रहे हैं अच्छा कौन एह् दस्सो जी कौन बोल्लै दे हांजी सनाओ जी केह् सेवा करी सकदे अस अच्छा अच्छा पत्नीटाप दी प्लैनिंग ऐ में दस्सगे तुस दस्सगे कि किन्ने लोग न रौह्न तुस किन्ने बंदे जा'रदे न अच्छा अच्छा बच्चें दी एज के ऐ बच्चें बच्चें दी एज दस्सगे तुहै छोटे ऐन जां हल्ली बड्डे न अच्छा बड्डे के होई गे न ठीक ऐ ठीक ऐ किन्ने दिन दा ट्रिप करना चांह्दे ओह् तुस पत्नीटाप इक नाइट करना चाहंदे ओ दो करना चांह्दे ओ किन्ना करना चांह्दे ओ अच्छा त्रै ठीक ऐ दो एहदे आस्ते तुसें दो रूम मिनीमम दो रूम करना पौने दो रूम थुआढ़े आस्ते करी ओड़ने आं बाकी तुसें गी कोई गड्डी दी रिक्वायरमेंट ते नी ऐ गड्डी बी चाहिदी होनी चलो कोई निं वो होई जाना उब्भी लब्भी जाना सर सर दिक्खो साढ़े कोल इक पैकेज ऐ इक साढ़े कोल गड्डी रौंह्दी ऐ सिडान टाइप दी गड्डी होनी ते फोर सीटर गड्डी होनी ते तुसें आई जाने ओह्दे च ठीक ओह् गड्डी तुं'दी दो दिन आस्तै ओह् गड्डी थुआढ़े कन्नै रौह्ग और तुस अपना बजट दस्सगे कि किन्ने तक्कर बजट ऐ में उस्सै स्हाब कन्नै क्योंकि होटल बी लब्भी जंदे सब किश लब्बी जंदा लेकिन ओह् बजट दे स्हाब कन्नै दस्सी ओड़ो ना तुस अपना बजट दस्सी ओड़ो में उस्सै स्हाब कन्नै तुसें गी दस ज्हार दे अंदर अंदर चलो ठीक ऐ मतलब में तुसें गी दस्सना इक कोई फोर थ्री स्टार होटल चलग पत्नीटाप चलो फिर ठीक ऐ कोई नी थुआढ़े आस्तै ना उत्थै दो इक रूम कराई ओड़ना में फैमिली रूम कराई ओड़ना और इक गड्डी कराई ओड़ना तुसें गी पौना ग्यारां ज्हार दो सो ग्यारां ज्हार दो सो नड़िनमें रपे दा पौना ठीक ऐ एह् साढ़ा पैकेज ऐ इक दो नाइटां तिन्न डे दो नाइटां तिन्न डे एहदे बिच थुआढ़ी गड्डी बी आई गेई ते दो नाइट दा जेड़ा रूम दा बी आई गेआ ब्रेकफास्ट इंक्लूड रौहना थुआढ़ा बाकी लंच डिनर कोई करगे ओह् तुसें सेल्फ पे करना तुसें ओह्दे अलावा जेह्ड़ा होग बाकी तुसें एक्क ग्यारां ज्हार दो ते नड़िनमें रपे पे करना असें गी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही अपनी डिटेल बगैरा भेजो ते में पैकेज बनाइयै भेजना थुहान्नूं ठीक ऐ